आबादनि बेलायाव बिदिनो माइ गायोबाथ' जों बिराद हासार बाहायो हासार बाहायाबानो जाया हासार बाहायसेना बाहायसे बाहायनानै मोजां सास खालामनानै एवनांगौ फिनब्रै एवनांगौ एवनानै गायनाय बेलायाव बिदिनो खोथियाखौ फोबाय फोनानै गायनांगौ जाहैबाय गायनानैसो नों आबादखौ मोजां मोनगोन प्राय मोननाय समावथ' ओरैनो मोनखाया हासार होआबा बारखो बारखो हासार होनांगौ जायो इउरिया होनांगौ डि पि होनांगौ सुपार होनांगौ बायदि रोखोमनि होनानैसो आबादखौ मोनो जोङो ओमफ्राय ओंखारनाय बेलायावबो आरो मा मुलि सारबाव नांगौ जायो एम्फौ सोमजियो बे एम्फौ सोमजिनायाव एम्फौआथ' थाला जाजोबलांजोबनो नागिरो ओमफ्राय बे मुलि फानग्राफोरनाव सोंनानै खिन्थानानै माबायदि जादों बिलाइ जानाय दं मादा जाग्रा दं बेफोरखौ खिन्थानानै लाबोनांगौ मुलि बाहायनांगौ आरो बिनि उनावसो जोङो आबादखौ मोनो नङाबाथ' माइया जाखाया आबाद बाहायाबा हासार होआबानो मोना खेथिखौ गायनायाबोथ' ओरैनो गायलाबायनाया जाखाया मोजाङै सास खालामनांगौ खोथियानिफ्राय दङ खोथिया फोनांगौ जाहैयो फोनानै बेयावबो हासार होबावनांगौ खोथियायावबो खोथियाआव मुलि होआबा बेमार जायो बैहायबो बेमार दङ एम्फौ जायो बेवहायबो खोथियाआवबो ओमफ्रायसो खोथियाआ मोजां जागोन जौगोन जौब्लासो दहला हायावबो खोथियाफ्रा गोजौबा दहलायाव गायनो आराम जायो नङाबा गाहाय खोथिया जायोब्लाथ' एम्फौआनो जाजोबो आरो खेथिखौ ओरैनो मोना जि आदर खालामनांगौ फिसानि बादि फिसा खांनाय बादि खांखानांगौ जोथोन लानांगौआनो दै नायफ्लांबाय थानांगौ दैखौ दोननांगौ नङाबा हाग्रा जायो बे हाग्रा जाबाथाय माइया जाला ओंखायनो दैखौ थिग मथे दै दोनबाय थानांगौ दैमाफोरखौ नायबाय थानांगौ दै बायलांनाय बायलाङिफोरखौ नायनांगौ नायब्लासो माइयाबो मोजां जाजोबोगोन सेहरा जाबोगोन माइया जायाबाथ' माइयानो मोननायानो नङा नों खस्त' खालामनायनि माबाखौनो मोननाय नङा खाथिनि खालामनायनिखौनो माइखौ जाहोनांगौआ बहुद रोखोमै खस्त' लानांगौ जायो हासारनिफ्राय दैखौ थिग मथे दोननांगोन मुलियानो बाहायनांगौआ द्लाम बाहायनांगौ जायो नङाबाथ' मोनला आबादखौनो बे हिसाबैनो जोङो आबादनि बेलायाव बेखौनो होथारनांगौ जाहैयो हासार होनांगौ जाहैयो ओमफ्राय मा बुंबावनो आंलाय बेनोसै